बर' रावनि बाहायनाया समजों लोगोसे गोबां सोलायबोदों जेरै गोदोहाय बर' रावनि बर' रावनि जेबो बारा बिजाबफोर बा स्कुलफोर बेबायदि बारा नुवामोन आथिखालाव बर' बिजोंजोंनो फरायनो मोनजोबबाय जोङो आरो आथिखालाव बर' बिजोंजोंनो गोबां स्कुल एबा कलेज बेफोरबायदि ओंखारबाय बर' बिजों जोंनो जोंबो हायार सेकेन्डारिआवबो बर' बिजोंजोंनो फरायबोनो मोनबोबाय बेनिखायनो बर' रावनि बाहायनाया समजों लोगोसे गोबां सोलायबोदों